وعلیکم السّلام اوکے شارق جی ویڈیو کوریج کے کے لیے ہمارے پاس کچھ اچھے پیکیجز ہیں آپ کو کتنی دیر کی کوریج چاہیے اوکے تو ایک دِن کی کوریج میں ہمارے پاس دو پیکیجز ہیں پہلا ہے معیاری پیکیج اور دوسرا ہے پریمیم پیکیج معیاری پیکیج میں آپ کو بنیادی ایڈیٹنگ اور ڈی وی ڈی وغیرہ مِلے گی جبکہ پریمیم پیکیج میں ہائی ڈیفینیشن ایڈیٹنگ ڈرول فوٹیج اور یو ایس بی ڈرائیور بھی شامل ہے تو بتائیے اوکے پریمیم پیکیجز کا تو چارج پچاس ہزار روپیہ ہوگا اِس میں آپ کو ایک پروفیشنل فوٹو گرافر اور ایک ویڈیو گرافر دونوں آپ کو مِلیں گے ہمارے پاس کچھ میلینم کی ویڈیو اور فوٹو ہیں جو میں آپ کو دِکھا سکتا ہوں آپ کا کس طرح کا انداز پسند ہے کیسے آپ چاہتے ہیں ویڈیو شوٹنگ وغیرہ کروانا پسند ہے اوکے ہم آپ آ ہم لوگ یہی کام کرتے ہیں آپ کو ہماری سیمپل پسند آئی تو ہم آپ کی بیٹی کی شادی کی خوبصورت یادیں کرنے کے لیے تیار ہیں یہ ہمارے کیمرے میں محفوظ ہو کے آپ کو ایک ویڈیو کی شکل میں مِل جائے گی ہم پریمیم پیکیج میں بارہ گھنٹے کی کوریج پیش کرتے ہیں اضافی وقت کے لیے اضافی چارجز ہوں گی جیسا آپ کو آپ نے ایکسٹرا کچھ کروایا تو اُس کے پیسے الگ سے لگیں شُکریہ بہت بہت شُکریہ ہم آپ کے ساتھ کام کر کے بہت خوش ہوں گے اور آپ سے بھی تفصیلات کا تبادلہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ بِلا جھجھک ہم سے بات کر سکتے ہیں چلے گا جیسا بھی رہا آپ مجھے ڈیٹ اور ٹائم بتا دیجیے گا پہلے سے چلیے اللہ حافظ